ना हमनो थाखाय जोङो बेबायदिनो जे जे खखा सेन जों हौवाफ्रा बेखौ बाहायनाय जायो आरो हिन्जावफ्रा बेबादिनो ना हमनो थाखाय जेखाइ मुसारि बेफोरखौ बाहायनाय जायो आं सासे ना हमनो मोजां मोनग्राखाय आङो जेजों बेबायदिनो दैयाव थांनानै आङो नाखौ सारो आरो नाखौ सारनानै जेआव नाया फैयोब्ला बेखौ लानो आङो खबाय गंसे लाफायो आरो बे खबायाव आङो नाखौ सोयो आरो बेखौ आङो न'सिम लानानै फैयो आरो दैज्लां बोथोराव आङो बेबायदिनो आबाद थिलियाव थांनानै आङो बेबायदिनो खखा सायो आरो बे खखाखौ खखायाव नायनो आङो बेबायदिनो बाल्टिं लांफानाय जायो आरो नाया नाङोब्ला आङो बाल्टिंङाव लखबनानै आङो न'सिम लाबोनाय जायो थिग बेबायदिनो सेनाबो सेनखौबो आङो साहैयोब्ला बेबायदिनो सेनावबो नाया नाङोब्ला आङो बाल्टिंखौ बाल्टिङावहाय आङो लखबना लाबोयो